جیسا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا مجھے گھومنا پسند ہے اور میں کن کن مقامات پر گھوم چکی ہوں تو ہاں مجھے گھومنا پسند ہے میں بہت سے مقامات پر گھوم چکی ہوں جن میں سے دلی بہار لکھنؤ اور میں دلی کے لال قلعہ جامع مسجد پر بھی گھوم چکی ہوں لکھنؤ کے بھول بھلیا بھی گھوم چکی ہوں اور اور میں باہر ملک بھی گھومنا چاہتی ہوں جیسے دبئی کے برج خلیفہ گھومنا چاہتی ہوں اور مجھے مختلف جگہوں کے کھانا بھی پسند ہے اور میں ہر جگہ کا کھانا بھی کھانا پسند کرتی ہوں